हमरा सबके जे छै मैथिलीये भाषा जे छै आओर बचपनेसँ जे छै मैथिलीके ऊपयोग कयल जाइ छै आओर हमरा सबके बीस किलोमीटरके बाद जे छै हर आदमी के भाषा परिवर्तन रहै छै आ हमरा सबके मैथिलीयेके अधिकतर ऊपयोगमे आबै छै आओर सुनैयोमे ठीक लागै छै बात करैमे बच्चा भी बचपने सँ सिखै छै मैथिली भाषा हर जगहके भाषा जे छै अलग अलग ढंगके होइ छै एहि लए कऽ जे छै हमरा सबके मैथिलीये भाषाके पसन्द करै छियै आओर दोसर भाषाके जे छै हमरा सबके पसन्दो कमे रहै छै हमरा सबके हर जगह जाइ छियै तऽ यही भाषाके ऊपयोगमे लाबै छियै ऊपयोगमे ठीक रहै छै हर जगहके भाषा जे होइ छै अलग अलग होइ छै हमरा सबके मैथिलीये पसन्द यऽ